ہمارے علاقے میں ایسی کوئی کھیلوں کی کمپنیاں نہیں ہیں بلکہ اسکولوں کے اسپورٹ ٹیچر حضرات ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جیسے کہ بچوں کو طرح طرح کے کھیلوں کی ٹرینگ دینا پریکٹس کروانا وغیرہ اور باسکٹ بال والی بال فٹ بال وغیرہ کھیلوں میں ہر سال ہمارے علاقے سے کئی ٹیمیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے کھیلوں کا مظاہرہ کرنے جاتے ہیں اور ان میں سے کئی پلیئرز نیشنل لیول کے لیے بھی سلیکٹ ہو کر آتے ہیں جو ٹیمیں نیشنل لیول کھیلنے جاتی ہیں ان کھلاڑیوں کو کالج کی طرف سے ٹریک سوٹ اور اسپورٹ شوز وغیرہ تحفہ کے طور پر دیے جاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کے آنے جانے کے اخراجات رہنے کے اخراجات اور تعلیمی رپوٹ میں ٹوٹل ماکس میں پانچ پرسنٹ مارک کا اضافہ کر کے ان کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے اسی طرح ان کھلاڑیوں کی مدد کی جاتی ہے